السلام علیکم جی آپ شجاع کے والد صاحب بات کر رہے ہیں جی میں شجاع کے اسکول کی پرنسپل بات کر رہی ہوں جی وہ بات یہ ہے کہ شجاع الحمد للہ پڑھائی وغیرہ میں تو الحمد للہ اچھے ہیں تعلیم میں مطلب ایکٹویٹی اور ادر ایکٹیویٹی میں بھی بہت اچھے ہیں اور ان کی اس کے ساتھ ساتھ اور ایک خاصیت یہ ہے کہ وہ سنگنگ بہت اچھا کر سک کرتے ہیں ہاں تو سنگنگ کے اس کو ان کے جو قابلیت ہے کرنے کیلئے ہم لوگ یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ اسکول مینیجمنٹ میں اس کو اور آگے بڑھائیں جی اس کے لئے آپ کی اجازت چاہیے ہے کہ اس کو سنگنگ میں ہم اس کو آگے انٹرسٹ لیبل پر لے کر جائیں گے اس کو جتنا ہو سکے اس کے لئے کریں گے ایسا سوچ رہے ہیں ہم آپ کی اجازت چاہیے ہوں ہوں جی جی آپ اس کے لئے بےفکر رہیے کہ ہم لوگوں کو اسکول مینیجمینٹ اسکول کے لئے جو بھی ہم لوگ انتظام کریں گے اپنا اسکول مینیجمینٹ اس کے کریں گا کام آپ اس کے لئے بےفکر رہیے اس تعلق سے جی نہیں نہیں ایسا تو نہیں کریں گے انشاء اللہ ان کو آگے بھی ان کے لئے جوب ہو گیا مطلب سنگنگ میں جو بھی ہے آگے فے فیسلیٹی وہ دیں گے ہم لوگ اور یا پھر سنگنگ کر سکتے ہو تو اس کے لئے بھی اسکول مینیجمنٹ ہی کرے گا مکمل طور پر ہم اس ایک مطلب ہابیز بنانے کا سوچ کے اس حساب سے جاننا چاہ رہے ہیں اس لیے میں نے کہا آپ کو جی اجازت ہے ابھی اچھا بھائی شکریہ آپ کا بہت بہت